ہیلو آپ سمن ٹیلر سے بول رہی ہیں میں ایک گورنمنٹ اسکول کی سرکاری اسکول کی ٹیچر خوشی بول رہی ہوں میں نے آپ آپ کے یہاں ایک وڈنگ ساڑی سلوانے کو دی تھی تو مجھے پوچھنا تھا کہ اس کا کاسٹ کتنا ہو گیا ہے ہوں ہوں ارے دیکھیے میری اسکول ٹیچر کی جو کمائی ہے وہ خود آٹھ ہزار ہے اور آپ بارہ ہزار مانگ رہی ہیں ایک بات بتائیے اسکول ٹیچر بھی تو سماج میں کتنا یوگدان دیتا ہے اور آپ بارہ ہزار مانگ رہی ارے کچھ ڈسکاؤنٹ دیجیے جس سے مجھے بھی اچھا لگے آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ آپ کی بچی جس اسکول میں پڑھ رہی ہے

ہوں ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں آپ نے جو بھی کوشش کی کی ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ آپ نے اتنی زیادہ محنت کی ہے میری ساڑی پر اور آپ نے جو دو ہزار روپئے کم کیے وہ بھی بہت اچھا ہے دیکھیے آپ نے ساڑی کا جو فال لگایا ہے وہ تھوڑا اچھا کوالٹی کا لگائیے گا کیونکہ میری ساڑی آپ جانتی ہیں کافی مہنگی ہے تیس ہزار کی ساڑی ہے تو آپ جو بھی لے رہی ہیں وہ بھی اس حساب سے ہی لے رہی ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میرا جو ایک باڈی اسٹریکچر ہے اس حساب سے میرا بلاؤز بھی تھوڑا صحیح ہونا چاہیے اور میرے باڈی اسٹرکچر کے حساب سے ہونا چاہیے تو آپ اس کا کافی دھیان رکھیں میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا دولہا مجھے شادی دیکھ دیکھ کے ہی بہت زیادہ دکھی ہو جائے خوش ہونا چاہیے وہ

بالکل بالکل شکریہ شکریہ